भारत में त जामु माण्हू अमृतसर सोनी दरॿार गंगा हरिद्वार में ऐं वाराणसी काशी हिते सभु तीर्थ स्थाननि ते उहे वेंदा आहिनि ऐं इहा परम्परा आहे की जेको गंगा नहाए त उनजा सभु पाप दूरि थी वेंदा आहिनि तीअं ई सोनी दरॿार में गुरुनानक बाबा जो जनम मनायो वेंदो आहे जेको जामु धूम धाम सां मल्हायो वेंदो आहे इन गंगा ते वाराणसी काशी हिते सभु जॻहि ते कुंभ मेलो लॻंदो आहे जेको चार चार साल में हिते हूंदो आहे त उनमें सनानु करण सां बि चवंदा आहिनि की सभु पंहिंजो इहे सभु दूर थी वेंदो आहे ऐं जंहिं जूं अस्थियूं काशी में अगरि विसर्जित कयूं वेंदियूं आहिनि त चवंदा आहिनि उनखे सुर्ॻु प्राप्त थींदो आहे